हैलो तस सुरेश होर बोला दे अच्छा में अकाउटेंट बोला ना में सुनेआ कि तुस बिजनेस ओनर ना इक न अच्छा थुआढ़ा बिजनेस जेह्ड़ा ऐ मतलब में अकाउंटेंट बोला ना तुस थुआढ़ा बिजनेस जेह्ड़ा ऐ कुत्थें चला दा इसलै मतलब केह् करदे केह्ड़ा बिजनेस ऐ थुआढ़ा

नेईं नेईं ओह् थोह्ड़ी गल्ल स्हेई ऐ एह् ते चलो ठीक ऐ में आक्खा ना थोह्ड़ी हट्टी केह्ड़ी में अकाउंटेंट बोला ना में थोह्ड़ा तुस सनाओ मिगी थुआढ़ी हट्टी केह्दी ऐ जित्थें में अकाउंटेंट दा कम्म करी सकां थोह्ड़ा स्हाब कताब संभाली सकां कोई शोरूम हां जी हां जी कोई शोरूम चला दा थोह्ड़ा जां जे बी चला दा तुस ओह् सनाओ में अकाउंटेंट ते कम्म लेई कि तुसें ओह् अप्लाई कीता हा नी अकाउंटेंट आस्तै ते में ओह् बोला ना हां जी हां जी अच्छा अच्छा नेईं सुरेश जी मेरी गल्ल सुनो थुआढ़ा बिजनेस केह्ड़ा ऐ में आक्खा ना कि थुआढ़ी दकान शोरूम केह्ड़ा ऐ में जित्थै अकाउंटेट दा कम्म करने ई आवा ना अच्छा अच्छा अच्छा हां कोई चक्कर निं किन्नी सेल शेल होई जंदी उत्थें ओह् में अकाउंटेंट पैह्लें अकाउंटेंट हा जेह्ड़ा ते ओह् ऐ हा रक्खा तुसें जां आपूं करदे हे तुस अकाउंटेंट दा कम्म स्हाब कताब जेह्का अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ओह् रक्खे दा हा ऐ ना ते चलो कोई निं हून में आई जन्ना हा ते तुस सनाओ मिगी किन्नी तनखाह् देऊगे हां जी मिकी किन्नी देऊगे तुस ते भी में अकाउंटेंट दा कम्म करना थुआढ़ा पूरा स्हाब कताब संभालना ठीक ऐ ठीक ऐ कोई चक्कर निं तुस दिक्खी लैएओ में आई जन्ना कल जाइनिंग करू ना थुआढ़े शोरूम च ते फिर तुस दिक्खी लैएओ अपना स्हाब कताब जे मैहनत बनदी होग मेरी तां देई उड़ेओ हां ते बाकी ठीक ऐ जनाब में बी आन्ना कल है ना हां में जम्मू दा बोला ना हां जी हां जी हां जी हां आन्ना में कल ठीक ऐ हां बिलकुल ठीक सर ओके ठीक ऐ फिर